अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हम कई प्रकार के सुझाव देंगे जैसे हम अपने सांस्कृतिक धर्म सांस्कृतिक पहेनावा ओढ़ावा इन सबकी संरक्षण इन सबका संरक्षण हमें करना चाहिए और इनके लिए हमें अब ख़ुद ही ध्यान देना चाहिए कि हम क्या पहनते हैं क्या करते हैं हमारी संस्कृति हमें क्या पहनना सिखाती है हमारे संस्कृति में हमारा क्या कर्तव्य है हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं क्या करने का मतलब सांस्कृतिक रूप से हमारा कर्तव्य क्या है और क्या नहीं है इन बातों का ज्ञान हमें होना चाहिए और इसको संरक्षित करने के लिए हमें इन सारी बातों को अपने आने वाली पीढ़ी को और फिर अपने से छोटे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि हम जिस सभ्यता से जिस संस्कृति से आते हैं वह हमें किस प्रकार से रहेना सिखाती है किस प्रकार का पहेनावा ओढ़ावा देती है किस प्रकार से बोलना सिखाती है किस प्रकार से उठना बैठना लोगों का सम्मान करना अपने से बरों को सम्मान देना अपने से छोटों को प्यार देना यह सारे हमारे संस्कृति में ही आता है यह हमारा सांस्कृत सांस्कृतिक संस्कार है जो हमें अपने से बड़ों को सम्मान देना सिखाता है अपने से छोटों को प्यार देना सिखाता है और अपने एज के लोगों से दोस्त की तरह रहना सिखाता है और हमें अपने सांस सांस्कृति को बचाए रखने के लिए उसकी नीव हमें ख़ुद ही बनना होगा हमें अपनी संस्कृति की नीव बनना होगा और हमें इसे ज़िंदा रखने के लिए इसे प्रचलन में लाना होगा हमें अपनी संस्कृति के हिसाब से पहनावा ओढ़ावा बात चीत धर्म पूजा पाठ हर तरह से अपना संस्कृति अपने हिसाब से सब कुछ हमें करना होगा और हमें इन सारी बातों को इन सारे ज्ञान को इन सारी चीज़ों को हमारे आने वाली पीढ़ियों को सिखाना होगा अपने बुज़ुर्गों से हमें यह बातें सीखनी होंगी कि हमारे पूर्वज क्या करते थे कैसे रहते थे उनका क्या कल्चर था और उनकी क्या इच्छाएँ थी और उनके बारे में हर हर बात हमें सीखनी होगी उनसे और पहले उनसे सीख के जितना आता है वो तो हम अपने छोटों को सिखाएँगे ही और जो हम सीखेंगे वह भी उन्हें बताएँगे ताकि वह आने वाली और उनको यह भी कहा जाए कि वह आने वाली पीढ़ी को बताए ताकि हमारी संस्कृति हमेशा बनी रहे लगातार